बिजाबखौथ' आं गोबां फरायबाय फरायनाया खिनथु बेबायदि गाबनो ओंखार लायनाय गाबगुलायनाय बेबायदि बिजाब फरायनाय होननानै बुङोब्ला मोनसे लेखानि नामखौ जों बुंनो हायो मिमांनि सिमां होननाय मोनसे लेखा बेखौ फरायनानै आं गाबथाराखैबाबो गोसो सिंआव मोनसे सेन्थिमेन मानि मोनसे बोरैबा मोनसे इम'सिनेल मोनसे फिलिंस फैयो आरिखि मानि जेराव नाखि बे बिजाबनि गेजेरजों मोनसे स्टुसनखौ फोरमायदों मानि बर'फोरा बबेयावबा गोजान जायगाआव हादान खुलिनाय खोनायोबा जोंनि गावनि गोजाम बिथाखौ गारनानै जेरावनाखि फिसाफोरखौ फोरोङो जेराव थानानै गावनि सानफ्रामबोनि जानाय आदार बुथुमोमोन आरो मेरला दं रंजाबाजा नखरजों गोरोबनानै थानो हायो बेबायदि मोनसे जायगाखौ गारनानै मोनसे गोदान जायगायाव हादान खुलिनाय खोनायोबा जेरावनाखि फरायनायनि सुबिदा गैया दैनि सुबिदा गैया थानायनि मोजां सोमोन्दै सुबिदा गैया मोब्लिबनि सोमोन मो मोजां सुबिदा गैया आरो बे जायगायाव जे थांनानै थाहैनो हागोन ना हाया बेनि मोनसे थामोनथाय गैयि बेबायदि जायगाखौ बाबो हादान खुलिनाय होननाय खोनाबानो माने मोनसे लबि जानानै गोसोआव साबसिन जागोन बायदि मोनसे लबिनि गेजेरजों थाङो आरो बै जायगाआव थांनानै आर बेबायदि थांनाया ओरै बायदि जायो सोरबा देवानिफोरनि गेजेरजों देवानिफोरजों थगायनानै थाखा फैसा लानानै मोजां मोजां खोथा बुंनानै लांजायो आर लांनानै बेबायदि जायगायाव थांनानै मानि गोदाव सोराव जाहैनो गोनां जायो आरिखि

उनाव फिसा फिसौ माने गोमालायनाय आरि लायनाय बेफोरबायदि जायो दा बेबायदि जानानै उनाव गावनि जायगायाव खारबो फिननां लायनाय जायो अब्ला बेहा हा हु गैया थानो जायगा गैया बिबायदि गोदाव सोराव जानाय मोनसे बे खाहानि आर बे मोनसे रियेल स्टरि दा बे रियेल स्टरिखौ फरायोबा गोसो सिंआव मोनसे गाबनो ओंखारनाय दुखु मोननाय बेबायदि फैयो आरिखि मेगनाव मोदै गवाबाबो खिनथु आबेबिख जायो आरिखि दा बे जाहैबाय मिमांनि सिमां होननाय गांसे बर'नि सल'मा